म्हाका पुस्तकां वाचपाक आवडटा ताका लागून हांव पुस्तकां चड करून लेखका कडल्यान विकतीं येता जेन्ना तांचें पुस्तक प्रकाशन जाता त्या दिसाक वा हेर दिसाक तांकां मेळटा आनी तांचे कडल्यान पुस्तक विकतें घेता कांय फावट तें पन्नास टक्के ऑफ आसतात ते तेन्ना घेता तशेंच कांय पुस्तकां तांची सेवनटी फायव पसंट ऑफ आसतात तर कांय पुस्तकांचो सेल आसता वा एगक्जिबिशन आसता थंय हांव थंय वचून विकती घेता अशे तरेन म्हाका पुस्तकां हांव विकतीं घेता तर कांय जीं पुस्तकां आसात तीं म्हाका कांय प्रायज मेळिल्ली आसतात कय सर्तीन भाग घेयिल्ल्या कार्यणाक लागून लेखकान म्हाका एज अ प्रायज म्हणून दिल्ले आसतात वा खंयच्या कॉलेजीन खंय बी गेले जाल्यार तेय बी म्हाका तीं कांय पुस्तकां एज अ कॉम्प्लिमेंट्री म्हणून म्हाका मेळिल्लीं आसा